जॾहिं कोई चित्रकार पहिरियों दफ़ो चित्रकारी कंदो आहे त तमामु तरह जूं ग़लतियूं थींदियूं आहिनि उन ग़लतियुनि अभ्यास जी कमीअ जे करे पई थींदियूं आहिनि इन खां बचण जो उपाय आहे लॻातारि अभ्यास इहा सलाह मां पंहिंजे नंढनि ॿारनि खे ॾियणु चाहींदसि जिन जिन अञा नई नई ड्रॉइंग सिखणु शुरू कई आहे उन खे सलाहु ॾींदस त अभ्यास न छॾनि लॻातारि अभ्यास उन ड्रॉइंग खे सुधारे छॾींदो